قدیم اور وسطیٰ دور کے بادشاہوں کے بارے میں پڑھنا اور سننا بہت ہی دلچست ہوتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں بہت سے عظیم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں یہاں کچھ مشہور بادشاہوں کے بارے میں مختصر تعارف پیش کرتا ہوں قدیم دور کے بادشاہ چندر گپت موریہ چندر گپت موریہ نے موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور اپنے مشیر چانکیا کی مدد سے ایک بڑی سلطنت قائم کی انہوں نے نندا سلطنت کو شکست دی اور بعد میں سکندر اعظم کے چھوڑے ہوئے صوبوں کو بھی فتح کیا اشوک اعظم اشوک موریہ سلطنت کا عظیم بادشاہ تھا جو اپنی ظالمانہ جنگوں کے بعد بدھ مت کی تعلیم کی پیروی کرنے لگا کالنگا کی جنگ کے بعد اشوک نے عدم تشدد اور دھرم کی تعلیم اور دھرم کی راہ اختیار کی اور اپنی سلطنت میں بدھ مت کی تبلیغ کی وسطیٰ دور کے بادشاہ سمودار گپت گپت سلطنت کا عظیم بادشاہ سمودار گپت اپنی جنگی مہارتوں اور فتح یابیوں کے لیے مشہور تھا اس نے ہندوستان کے زیادہ تر حِصّوں کو فتح کیا اور گپت سلطنت کو عروج پر پہنچایا ہرش وردھن ہرش وردھن نے قنّوج سلطنت کی بنیاد رکھی اور شمالی ہندوستان پر حکومت کی انہوں نے اپنی سلطنت میں بہت سی اصلاحات کیں اور علم و ادب کو فروغ دیا پرتھوی راج چوہان پرتھوی راج چوہان چوہان سلطنت کے عظیم بادشاہ تھے وہ اپنی بہادری اور دلیری کے لیے مشہور تھے محمد غوری کے ساتھ ان کی جنگیں ہندوستان کی تاریخ میں مشہور ہیں ایک دلچسپ کہانی پرتھوی راج چوہان اور سمیر سنگھ کی کہانی پرتھوی راج چوہان کی زندگی میں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب محمد غوری نے انہیں شکست دی اور قید کر لیا تو پرتھوی راج نے اپنی تیز تیر اندازی کی مہارت سے غوری کو مار ڈالا یہ واقعہ ان کی بہادری اور دلیری کا ایک اہم ثبوت ہے